مجھے صبح صبح گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ رننگ پہ جانا اور دوڑ لگانا بہت پسند تھا میں جب جاتا تھا تو میرے دوست جاتے تھے دوڑ لگانے بہت پسند تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میں ان کے ساتھ جاتا تھا لیکن میں دوڑ نہیں لگا پاتا تھا کیونکہ مجھے کام رہتا تھا گھر پر صبح صبح بھی تو میں کام پہ جایا کرتا تھا لیکن میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں سوچتا تھا کاش میں بھی دوڑ میں شامل ہو پاتا تو ان کے ساتھ دوڑ پاتا ان کے ساتھ بھاگ پاتا لیکن میں نے ان کے ساتھ نہیں بھاگ پایا کیونکہ مجھے گھر کی ذمہ داریاں اتنی تھیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا لیکن جب صبح صبح اسکول کے بچے یا دوست وغیرہ جاتے تھے اور وہ جب دوڑ لگاتے تھے رننگ کرتے تھے صبح صبح تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا ان کو دیکھ کر میں یہ سوچتا تھا کہ کاش میں بھی اس دوڑ میں جا پاتا میں بھی ان کے ساتھ بھاگتا میں بھی ان کے ساتھ رننگ پر جاتا روز صبح صبح اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا